आंथ' जुनादफोरखौ लकेल नि जेनबा बाजारफोरावनो बायो बा गामियावबो बायो ओमफ्राय जोंहानाव थानाय जुनादफोरा एदिनो बोरमा दं बिनिफ्राय मोसौ दं अमा दं दाव दं ओमफ्राय बोरमानि बेसेनआ बिदिनो खासि खालामनानै फानोबाथाय आरो बोरमाखौ मासेयावनो बिदिनो बोसोरनि गाहाम फिबाथाय आङोमासेयावनो फनद्र हाजार बा अथ्र हाजार बेफोर बायदि मोनो आरो ओमफ्राय दावफोराथ' एरैनो दावफोरा एदिनो केजि साराय थिनस' बा साराय सारिस' बेफोर बायदियाव फानो आरो बेनिफ्राय अमाफोराबो खासि अमाबाथाय आरो खासि अमाखौ मासावनो होयो बोसोरगाहाम नांलाया आटमास बा नयमास बेफोरबायिद फियोबानो सथ्रहाजार बा सथ्रहाजार बिदि मोनो आरो बेनि उनाव आरोबाव बोरमाखौथ' बुंखांबाय आरो मोसौ मोसौखौबो मोसौ दामब्राखौ बिदिनो मोसौ हाल जेनबा जरा थाबाथाय हाल थाबाथाय बांसिन मोनो बिदिनो बेहाय जेनबा एक लाख गाहाम बेफोर बायदि मोनो आरो ओमफ्राय दा जोंहा बोने मोेसौआ माथाम ओमफ्राय बिनि फिसा मासे दं ओमफ्राय बिमा फिसा मासे बिमा ओमफ्राय दा मानि जाहां हां मासे दं ओमफ्राय बोरमाया बिसोरबो बुरजायैनो दं ओमफ्राय बेफोरनिफ्रायथ' गोबां दासिम गोबां रां आरजिबायानो होनजायो अमायावबो मोनो गोबां मोनो आरो बिदिनो अमाखौबो बिमा खालामो जेनबा फिसा फिसा लायो ओमफ्राय बेबायदिनो गोबां माने होनायाथ' आरजिबाय ओमफ्राय ओरैनो आरजिनायाथ' दा मानि ओरैनो फिफथि सिक्सथि टाउजेन आरो बेखिनियानो